भारत जा लोकप्रिय गुरू अथव बी के एस आयंगर स्वामी शिवानन्दा सभिनी खां अथव तिरुमलाई कृष्णमाचार्य बाबा रामदेव सतगुरू हिननि जा योग करण सां असांजे सॼे शरीर खे स्वच्छ थो थिए असांखे शरीर में ॾाढी ताक़ात थी अचे जींअ तवव्हां ॾिसंदा रामदेव जा ॾाढा टी वी ते योग हलंदा रहंदा आहिनि हुनजी बॉडी केतिरी हुनजो शरीर सफ़ा नरम आहेसि ऐं कीअं बि घुमाइण सा थो घुमे हुनजा योगा आसनु करण खां पोइ असांजो दिमाग़ु में बि शान्ती थी अचे असांजे शरीर में बि जाम शान्ती थी अचे असांखे हू योग करण सां हर जॻह ते साफ़ु सुथिरो वातावरणु थो मिले चाहे असांजे घर में हुजे या असांजे दिमाग़ु में हिकु अलॻि तरह जो वातावरणु तो छाहिजी वञे